फालांगि बादिलायनायाव बेनो गिदिर फालांगिया आह बिजनेस बायदिसना फाननाय बिदिनो आबाद खालामनाय आबाद खालामनायाव मालाबा बोसोराव बिदिनो बिजनेसा खहा जायो मालाबा लाब जायो नाथाय देग्लाय बोसोराव बिदिनो अखा बारा जानानै गिदिर फालांगिया लस जानाय जादों आरो फिसा फालांगिया मिडियामनि सोलिदों आरो खहा जाद्रायाखौ फिसा फालांगिनिया गिदिर फालांगिनि बिदिनो बुरजा लुगैनायाव खहा जानाय जादों

फालांगिया बिदिनो लाब जानाय आरो खहा जानाय फालांगिनि बेलायाव बिदिनो लाब जानाय खहा जानाया थायो जायो होमब्लाबो देग्लाय बोसोराव गिदिर फालांगिनिया बांसिनानो खहा जानाय जादों अखा बारा जानानै खहा जादों बेनो मैगं खेथि खालामनाया अखा बाराजों थैनाय जादों आरो सान्दुं बारा जानानै सानदुंजों खामग्लाबनानै रानदों आबाद खालामनाया बेवहाय खहा जादों आरो बिदिनो अखा मोनियाव माइ गायनायनि बेलियाव अखा मोनियाव गायनांगौ टाइमाव अखा मोनिनि थाखाय गायनोमोनाखै बेनि थाखाय माइ गायनाया खहा जादों गिदिर फालांगियाव बिदिनो माइ गावनि टाइमाव मोनासै नालाय अखा हानाया लेट जाबाय बेनि थाखाय खहा जानाय जादों आरो